राज्य स्वास्थ्य सेवाक लेल अपर्याप्त निधिकरणक समस्याकेँ दूर करबाक लेल हॉस्पिटल बनेबाक चाही नीक नीक डॉक्टर सबकेँ नियुक्त करबाक चाही साफ़ सुथरा पर कनी बेसी ध्यान देबाक चाही जेना रोड साइड सबमे जे कचड़ा सब रहै छै ओकरा सरकारकेँ द्वारा समय समय पर उठबा लेना चाही आओर जेना गाँव घर सबके आदमी सब खुलेमे शौच करै छै ओ सब नहि करबाक चाही एहिसॅं बहुत गन्दगी फैलै छै जाहिसे लोग भी बहुत बीमार पड़ै छै